की कहिऔ

देखिऔ मान्यता तऽ सब अपन अपन क्षेत्रमे अपन अपन भाषाके अलग अलग छै जे मतलब अहाँके हिन्दी अइ तऽ हिन्दिओ अपन बहुत अपन जगहपर बहुत महान छै बहुत प्रसिद्ध छै तऽ ई बात नहि छै जे सिर्फ मैथिली छै हँ ई हाल फिलहालमे मैथिलीके लऽ कऽ लोक जागरूक भेलै हँ तऽ हमरासब एहन सुन्दरसँ जानलकै हँ जे इहो सब छै मैथिली भाषा मैथिलिए भाषामे गाबै छै आओर ओकरा सुनिके लोक ओकरा लोकप्रिय बना देलकै हँ प्रसिद्ध बना देलकै हँ ई ई ई लऽ कऽ तऽ हमरा बहुत खुशी होइए अपना मोनमे जखन महसूस करै छी ई लऽ कऽ गौरवान्वितो महसूस करै छी इहो लागैए जे मैथिली मिथिलाके बारेमे दुनिआके दोसर लोक भारते विश्व स्तर नहि कमसँ कम भारतो स्तरपर लोग हरेक राज्यमे जानि रहल छै जे मिथिला मैथिली एकटा भाषा छिए जकर लोक प्रसिद्धि हासिल कऽ रहल छै ई बात जानिके नीक लागैए लेकिन हिन्दी भी जे छै मतलब ई बुझिऔ जे हिन्दी तऽ हमेशेसँ जहिआसँ बॉलीवुड सबके बात अएलै हँ जहिआ सबके फिलिम सबके शुरुआत भेलै हँ हिन्दिओ बहुत प्रसिद्धिपर छै तऽ सब भाषा अपन जगहपर नीक छै लेकिन बात ई छै जे मिथ मैथिली बारेमे कोइ जानिते नहि रहै तऽ ई आब जी जे हमरा तऽ बहुत प्रसन्नता ई बातके लऽ कऽ छै जे ई लऽ कऽ तहन इहो लोक बुझतै जे पहिलुक तऽ धर्मनिरपेक्षता हेतै मतलब धर्मनिरपेक्षताके मतलब ई नहि जे सिर्फ धर्मके लऽ कऽ धर्मनिरपेक्षता मतलब ई नहि होइ छै जे अहाँ सम्प्रदायके लऽ कऽ कहि सकै छिए निरपेक्ष मतलब होइ छै जे कोनो भी चीजसँ हँ तुलनात्मक नहि होइ जे ई भाषा नीक होइए ई भाषा खराब होइए ई बातके नहि रहै तऽ दुनू नजरिसँ करबै तऽ बढ़िआँ बात हँ तऽ ई बात लऽ कऽ हम अहाँके पूरा सहमति दै छी जे हमरा बहुत नीक लागत ई बात लऽ कऽ जे साथमे दुइ जी जरूर जरूर